मधुबनीमे तऽ बहुत रास एहन प पर्यावरणसँ रिलेटेड सम्बन्धित आ सन संरक्षणसँ सम्बन्धित जगहसभ छै जकर कि जाहिपर कि सरकारके ध्यान गेलैये आ ओहिपर बहुत रास पहल कयल जा रहल छै ओकर संरक्षण वास्ते जेनाकि अहाँके जयनगरके पैलेस छै अहाँके ओकर जे कॉलेज छै ओकर क्षेत्रमे जे अथी सभके विध्वन्स भऽ गेल छै किछु मन्दिरसभ छै अहाँके जय जयनगर दिस राजनगर दिस सेहो छै अहाँके बहुत रास मन्दिरसभ जकरासभके भी संरक्षणक जरूरत छै कियाक तऽ ओसभ बहुत पुरान छै पौराणिक कथासभमे जे वर्णन

कयल जा रहल छै सरकारक तरफसँ से फण्ड वगैरहसभ अथी कयल गेलैे लेकिन एखन ओहिपर काज शुरू नहि कयल गेलैए लेकिन ओकरसभके संरक्षण वास्ते पहल शुरू कयल जेतय से आबि गेल छै सरकारके नोटिस जारी भेल छै लेकिन ओहिमे जे छै बाधक ई भऽ जाइत छै जे जखन जखन ओकर अथी होइत छै अहाँके शुरुआत करायल कोशिश कयल जाइत छै या जतेक तऽ ओतुका जे अहाँके भौतिक वातावरण छै ओ प्रभाव पड़ैत छै ओकर ओकर प्रभाव पड़ैत छै आ लोकल स्थानीय जे किछु लोकसभ छथिन रहैत छथिन तऽ हुनकरसभक किछु सेहो योगदान रहैत छनि जे ओहिमे सहयोग नहि कऽ पबैत छथिन आ जे किछु अथी कयल जाइत छै तऽ ओकर क्षति पहुँचेबाक चूँकि हुनकरसभक अनभिज्ञताक कारण ई ओकर क्षति पहुँचैत छै तऽ किछु रूकावट सेहो भऽ रहल छै बहुत रास संसाधन जल संसाधन छै जाहिमे जेनाकि जेनाकि मानि लिअ मखानाके बहुत पैघ उद्योग बिहारमे या मधुबनीक बहुत पैघ एकटा क्षेत्र छै मखानाके कयल जा रहल छै लेकिन ओकर जे छै न ओकर वच रखरखावक लेल ओकर संरक्षण वास्ते बहुत व्यवस्था कयल जा रहल छै बहुत पहल कयल गेलैए लेकिन जे बाढ़ि जँ आबि जाइत छै आ ओकर अगर अथी कयल जाइत छै तऽ नदी नालासभमे जे बाँधके लेल संरक्षणके लेल सेहो व्यवस्था कयल गेलै बहुत मजबूत बनेबा वास्ते से फंड रिलीज कयल गेलैए जे बाढ़िक पानि जखन बाढ़ि अबैत छै हमरसभक क्षेत्रमे तऽ बाढ़िक पानिसँ ओकरा नुकसान नहि पहुँचै आ नदी नाला जब भरि जाइत छै जखन ने तऽ हमरसभक जे भौतिक वातावरण जे रहैत छै तऽ ओहिमे दिक्कत होइत छै तखन ओ सभटा की होइत छै सड़ि जाइत छै बहि जाइत छै माछोके उत्पत्ति जे होइत छै ओहो पर्यावरणसँ अथी छै तऽ ओ एक दोसरमे बँटि जाइत छै एहिमेसँ ओहिमे चलि जाइत छै तऽ अहाँके से दिक्कत होइत छै बाढ़ि ताढ़िक तूफान अयलासँ अहाँके अथी आयल मेघ तेघ जे भेलय बड पानि पड़लासँ ईसभ सभ ओहिमे क्षति होइत छै ओना पहल शुरू कयल गेल छै